اگر میں اپنے پسندیدہ جگہوں کی بات کروں تو ان میں سے ایک جامع مسجد ہے کیوںکہ جامع مسجد ایک نیشنل ہیریٹیج ہے جسے شاہ جہاں نے بنایا تھا کیوںکہ وہ پورا کھلا علاقہ وغیرہ ہے تو وہاں جا کے بیٹھنے میں اچھی تازی ہوائیں ملتی ہیں ہوائیں آتی ہیں سکون سے بیٹھتے ہیں اچھا لگتا ہے اور دوسری خاص بات جامع مسجد کے علاقوں کی یہ ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کی اچھی اچھی چی کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں جن میں سے بہت ساری مشہوریں چیزیں ہیں مشہور چیزیں جس میں سے چکن فرائی وغیرہ ہو گیا اور بہت بڑے بڑے ہوٹلیں ہیں جن میں اسلم چکن کا نام آتا ہے اور قریشی کباب کا نام آتا ہے جواہر ریسٹورنٹ ہے اس کا نام آتا ہے بہت سارے چیزیں ہیں اور رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا مینا وہاں کا مینا بازار جوکہ بادشاہوں کے وقت سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ مم ممکنہ طور پر ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر ہم مٹیا محل کے اندر جاتے ہیں تو مٹیا محل میں بھی بہت ساری مٹیا محل جاتے ہیں تو کھانے پینے کے علاوہ بہت ساری بہت سارے سامان وغیرہ عطر کی بات کریں تو عطر ملتا ہے اور اس کے بعد کپڑے بھی بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں جوکہ عید وغیرہ میں کافی عید وغیرہ کے کپڑوں میں بہت اچھے اچھے کپڑے ملتے ہیں اور دوسری جگہوں کی بات کروں تو لال قلعہ ہوگیا انڈیا گیٹ ہو گیا انڈیا گیٹ اس وجہ سے کہ انڈیا گیٹ بھی پورا پورا کھلا کھلا ہے اور لال قلعہ ہمیں درشاتا ہے کہ پہلے کے قلعہ کیسے ہوا کرتے تھے بادشاہ لوگوں کہاں کیسے کس طرح رہتے تھے وہ پورا بتاتے ہیں اس لیے مجھے ان سے یہ سب علاقے بہت زیادہ پسند ہیں